हाँ जी जी सर जी सर कौन सा लेंगे जी सर बिलकुल सर इसमें हाई सिक्योरिटी है ये तो आपको पता ही है इसीलिए आप फोन के लिए लेने के लिए बात कर रहे हो हाई सिक्युरिटी के साथ है इसमें जो भी आप डालोगे अपना सेफ रहेगा

जी सर ये सर सवा लाख के समथिंग पड़ेगा आपको कैमरे भी हाई है सर चार चौसठ वो चौसठ जी बी चौसठ एम बी का ही है जी सर नया मॉडल तो आया है लेकिन उससे बढ़िया है ये नया मॉडल आया है लेकिन उससे बढ़िया यही फ़ोन है इसके उसको लेना बेकार है पैसा भी ज़्यादा खर्च करोगे आप और आपको इससे अच्छी सिक्योरिटी और सुविधा भी नहीं मिलेगी तो आप इसी को लें क्या सर ना सर इसके साथ डाटा केवल मिलेगी बस और कुछ नहीं मिलेगा ना आपको अलग से लेना पड़ेगा सर ना सर अलग से लेना पड़ेगा आपको दो हजार का पड़ेगा सर एक पच्चीस है सर डिस्काउंट सर फाइव परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको जी सर जी सर हमारी अभी इंडिया में हम फ़ोन लेके आएँगे तो जी एस टी भी तो लगती सर हमारी जी एस टी का चार्ज इस वजह से महंगे मिलते हैं यहाँ पर फ़ोन अदर कंट्रियों में जी एस टी नहीं लगती है जी सर पाँच हजार एम एच की है सर आधा घंटा जी सर अलग से कुछ इतना तो है नहीं लेकिन थोड़ा चेंज वेंज करते हैं जी फोनों के अंदर लेकिन थर्टीन से बेस्ट है अच्छा मॉडल है ये कब आ रहे हो सर लेने आप हमारी तो आठ से पाँच खुलती है ना बुक करना पड़ेगा सर पहले आपको बुक करने के बाद आप लेके जा सकते हो है सर अभी है हमारे पास एक एक दो प्रॉडक्ट हैं हमारे पास ठीक है सर कब आ रहे हो ठीक है सर आ जाओ आप फिर